हलो जय झूलेलाल केर हा किथां हांजी हांजी ॿुधायो अच्छा अच्छा अच्छा हा हा मां न्यूट्रिशन जे बारे में माण्हुनि खे ॼाण ॾींदी आहियां सभिनी खे अॼुकल्ह जी पीढ़ी तव्हांखे पतो आहे इहो ई ॿाहिरि जा खाधा पीता खाए पी पंहिंजे सरीर जो ध्यानु रखी नथी सघे त तव्हां चङो कयव चङो कयव मूंखे फ़ोन कयव पुछण लाइ इन में तव्हांखे अड़े न न न न एड़ो कुझु काने बसि इअं ई आहिनि न अॼु जी जेकी बीमारियूं आहिनि इअं माण्हुनि खां परियां थियनि माण्हू ठीकु रहनि स्वस्थ रहनि चाकु रहनि ॿियों पाण खे छा खपे इन्हनि जी दुआऊं कमु ईंदियूं तव्हांखे मुंहिंजो नंबर केर ॾिनो

हा हा हा गौतम जी नुंहुं गौतम जी नुंहुं आहे न हा हा हा बराबरि बराबरि हा हा हा हाणे ॿुधो तव्हां पैन और कापी अथव पैन कापी खणो मां तव्हांखे लिखाईंदी वञा त तव्हांखे का मिस कान थींदव जी हा पैन कापी खणी हुन सां तव्हां लिखंदा वञो जेको जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदी थी वञा उहे उहे तव्हां साठ बिल्कुलु ठाहे करे ऐं रोज़ु कयो नंढा वॾा घर में जेके शुगर थाएरोइड बी पी बीमारियूं अचनि थियूं ही कान ईंदियूं डाक्टरनि खे नोट ॾियूं तंहिं खां पाणि पंहिंजो सरीर स्वस्थ रखूं न घर सां ई

त असां सां उहो ई आहे ॾिसो पाण खे सुबुह जो जेकी तव्हां चांहि पियो था पियो हा इहा आदति आहे पाणि छॾे नथा सघूं हा न हिन खां पोइ हिकु एफ्रेश ईंदो अथव उहो तव्हांखे बाज़ारि में चइसै टी सै ताईं मिली वेंदव ऐं तव्हां नथा बाज़ारि मां वठणु चाहियो तव्हां मूं खां वठणु था चाहियो त तव्हां मूं वटि अचिजो मुंहिंजे घर जो एड्रेस अथव वैशाली नगर गौरी नगर गोकुलधाम कॉलोनी मकानु नंबर सेवनटी नाइन हा न हा एफ्रेश ईंदव हू चांहि पीअण खां पोइ अधु कलाक खां पोइ पाणी टहकाए उहो पी छॾियो नाश्तो तव्हांखे तव्हांजो बराबरि खणिणो आहे जीअं तव्हां खाओ था ॿ फुल्का ॾुध पापड़ भूख ई न लॻंदी माना माना भूख ई कान लॻंदी गिलास पाणीअ भरे पीअंदासीं जेके भूख हूंदी सां बि मरी वेंदी हा भूख ई न लॻंदी माना ऐं एफ्रेश खे पंजे साले खां पोइ उमिरि खां वठी करे ॿ साले ताईं जो माण्हू पी सघे थो का हुन में कुझु दिक़त काने हा हा ही पी करे हुन खां पोइ तव्हां जीअं नाश्तो खाओ था ॾह या ॾह साढे ॾह जे अंदरि तव्हां तव्हांजो फुल्को परांठो मुङ जेको बि तव्हांखे खपे खाई हुन खां पोइ हा सुबुह जी जेकी तव्हां योगा कंदा आहियो उहा योगा छॾिजो न ठीकु आहे न हा ॾींहं जी रोटी में जेको पाणि सलाद खाऊं था रोटी सां गॾु सलाद कान खाइणो आहे सलाद खाइणो आहे ॾह मिंट पहिरीं छा खाइणो आहे हा ऐं खीरो टमाटर त इअं हिन करे सलाद प्रोटीन ई पाण यकदमि हिकु साथ वठंदा आहिनि उहो डायजस्ट कान थींदो आहे पाण खे हा ऐं खीरो ऐं टमाटो ॿई गॾु न खाइजनि खीरो था खाओ त टमाटो न खाओ टमाटो था खाओ त खीरो न खाओ ॿई विटामिन हिकु साथ न वठो हा हू खाई ॾह पंद्रहे मिंटे खां पोइ तव्हांजी रोटी चावर खाओ त फुल्को न खाओ फुल्को खाओ त चावर न खाओ हा ॿ भाॼियूं चावर ऐं ॾुध अचार जेको खपेव खाओ या ॿ भाॼियूं फुल्को जेको खपेव तव्हां ॾींहं जी रोटी खाओ शाम जो तव्हांखे भूख लॻे थी मुङ वग़ैरह जेको अथव खाओ पोइ हिकु ॿ शेक ईंदो अथव हू शेक मां तव्हांखे ॾींदीमांव कुल्फी में केसर पिस्ता में बादाम में मैंगो में जेको फ्लेवर तव्हांखे हुन में खाई पी हा बिल्कुलु बराबरि बराबरि हा न त तव्हांखे हा हा ऐं राति जी रो मानी तव्हांखे छॾिणी पवंदी राति जी मानी इनकरे छॾिणी आहे राति जो खाऊं था कमु थिए कान थो कुझु सिधो सिधो पलंग ते सुम्हूं था पोइ उहा मानी पंहिंजे बीमारी जो घरु करे पवंदो आहे डाक्टर खे पिया नोट ॾियूं अमा हा त बसि बसि बसि उहो ई आहे त तव्हांखे राति जो शेक उहो ठाहे मिक्सीअ में चाहे ग्राइंडर हुजे हुन में ठाहे करे गिलास भरे पीअणो आहे पी ॾह मिंट भूख कान लॻंदी हेॾो ताकत ई त सनो माण्हू थोरो थुलो थी वेंदो थुलो माण्हू थोरो सनो थी वेंदो जेतिरो तव्हांखे वज़नु खपे बराबरि कयो ॾह मिंट वॉक करे हू सुम्ही रहो जय झूलेलाल मजाल जो तव्हांखे का बीमारी सरीर खे छुई वञे

जी जी जी बसि बसि उहो ई आहे

बसि बसि उहो ई आहे हिकु दफ़ो तव्हां मुंहिंजे क्लीनिक में अचो मां तव्हांखे सॼा प्रोटीन ऐं न्यूट्रिशन जा सभु ॾेखारे थी छॾियांव शयूं पोइ तव्हांखे जीअं समुझ में अचे त कजो दादा खे बि वठी अचिजो ठीकु चऊं जी जी चऊं ठीकु आहे जय झूलेलाल दादी जय झूलेलाल